बचपन तहन जे बचपन होबा के छै होइ छै बचपन के जे विशेषता छै ओकर त वर्णन नहि कयल जा सकै छै बचपन मे जे छै हुनकर अनुभव की तहन अपने लोग से कहल जाउ बचपन जे छै इतना सुन्दर काल छै जेकर वर्णन शब्द मे तहन त नहिए कयल जा सकै छै ना भूख के टेंसन बचपन मे छै ना नींद के टेंसन छै बचपन मे ना गृहकार्य के टेंसन छै विधाउट टेंसन जेकर नाम छै ओ बचपन छै विधाउट टेंसन जे छै ओकर नाम बचपन छै आ बचपन के जे जिनगी छै ओकर अनुभव के जितना वर्णन कम कयल जेतय ओ तहन ओ बहुत कम छै बचपन लाइफ मे अपने के खास जे कोन चीज बनाबै छथिन तऽ दोस्ती यारी जे होइ छै बहुत ही मधुर बनबै छथिन बचपन काल मे जे छै सैर सपाटा जादातर मधुर बनाबै छै तहन जे छै नदी नाला मे नहाय के जाय बचपन मे आदमी बचपन के काल जे छै ओहिमे ओकरा कोइ तरह के जे मानसिक टेंसन तहन नहि छै बचपन के सबसे बड़ा मेन उद्देश्य छै ओ अपना जिंदगी से विमुख आदमी रहै छै जे बचपन एकरे नाम छै बचपन के कहू बाल्यावस्था जे अपन माता पिता के साथ रहबा के साथ साथ ओकरा जीवन मे जे घटित बचपन काल मे जे छै ओकरा ओ हरेक घटित याद दुःख या सुख ओहिसे ओ बेफिक्र रहै छै एहिके लेल बचपन काल इहेके लेल खास बनाओल जाइ छै बचपन काल एहि दुआरे जिनगी मे ना लौट के आबै छै जेकरा लोग बचपन के लेल लोग ओकरा खास चीज कहल जाइ छै आओर बचपन ही जिनगी के सबसे शुरू आओर लास्ट जे सुगम आओर सुदृढ जे समय छै ओकरा बचपने काल मानल जाय छै